फेर ई जे लिखै जे छी अपने स लिखै छी जेनरली लेकिन एहिमे कखनो काल कऽ हमरा गूगलके मदद लै परै यऽ यूट्यूबके मदद लै परैया ओकरा सऽ मदद लै के बाद लिखै छी पुरा फेर लिखै के बाद देखै छी की जे शुद्ध शुद्ध लिखल छै की नहि फेर ओकर चेकिंग करै छी